गेलहुॅं लेकिन हमरा बेडशीट दऽ बच्चा सभ कहलक जे गे मम्मी नहि छौ बढ़िऑं से ओ कलर दोसर नीक नहि लागै छौ से बढ़िऑं लय ले ई बेडशीट नहि भेलै पसन्द से आब एकर की करल जाय